अगर हमको इस्टेशन जाना है और हम ऑटो वाले को आठ बजे बुलाएँ हैं और साड़े आठ बजे हमारे यहाँ आता है तो हम उसको ये बोलेंगे के अब हम आपके के गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन छूट जाएगी तो हमको आपके पास जाने से के क्या मतलब है आप हमारा पै पैसा दे दीजिए हम आपके साथ नहीं जाएंगे